अॻे ज़माने माण्हू पिक्चर ॾिसण जे लाइ इंतज़ारु कंदा हुआ त कॾहिं नईं पिक्चर लॻंदी त असां ॾिसूं ऐं ब्लेक ब्लेक ते टिकिटूं वञी करे वठंदा हुया तॾहिं ॾाढा मज़ा हूंदा हुया हाणे त माण्हू ओटी ओटीटी प्लेटफ़ॉम ते जीअं त नेटफ्लिक्स ऐं एमेज़ॉन प्राइम ते पिक्चर ॾिसंदा आहिनि ऐं यूट्यूब ते रील्स ॾिसनि था हाणे माण्हुनि में उहो शौंक़ु ई न रहियो आहे इन करे घटि माण्हू थिएटरनि में वञनि था ऐं एतिरा त एतिरा ख़र्चा पिक्चर ठाहिण में जेके एतिरा ख़र्चा जेके लॻनि था पिक्चर ठाहिण में उहे कीअं निकिरंदा करोड़ रुपिया लाॻति लॻलि आहे मनोरंजन वापारु ख़तिरे में अची वियो आहे